हेल्ल' औ एह नोंसोरहा गय बागाना बेसेबां गायखो

ए ए गैया जोंहाथ' गायनायानो जायाखिसै इसेल' बुरजाबो गायनो हायासै ए हायाबो बारा गैयाबा माजों गायनो

बेनो हा बुरजाबासो बुरजा गायनो हायो हायानो इसेल' ए दे नोंहा गायनो हाबाय मोजां जाबाय जोंहाथ' गैयानो ओं ए गैया गायनायानो जोंना खम गायदों जाथाराखै ओं देनां लासै लासै गायबावनोसै औ औ औ औ गय फुलियालाय बेसे बुरजाथो दं ए ए ए ए दामालाय बेसेथो दामा गयनि दामा बेसेबां ए गैया जोंहाथ' बायनांसिगोनसो ए ए ओं ओं ए दे दे होनबा दोननोसै ओं दे